हम अपन मेन बेवसाइके अलावा हमे बकरी पालै छिए आओर भैँस छै हमरा पास आओर गाइ छै मतलब दूध आओर बेचै छिए तऽ दिनके डेढ़ सओसे दुइ सओ रुपैआ बकरी आओरसे भै जाइ छै तऽ हमर घरमे ओकरासे अपन खाना पिनाके समान हमरा आओर इएहसबसे चलि आबै छै हमरा आओरके बहुत सुविधा मिलै छै ईसब पालैसे आओर दूधेके बेचै छिए तऽ हमरा आओर ओहिसे खाना पिनाके समान आबि जाइ छै